ہیلو السلام علیکم کیا میں ٹرایول ایجنسی سے بات کر سکتا ہوں جی کون صاحب بول رہے ہیں جی ہاں ایکس وائی زیڈ صاحب بول رہے ہیں جی اچھا ٹھیک ہے دیکھیے میں نے ابھی ابھی کچھ رقم آپ کو ڈالی ہے جو مجھے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے میں ایئرپورٹ نہیں جا سکتا میرا جانا کینسل ہو گیا کیونکہ وہاں کی میٹنگ کینسل ہو چکی ہے سو لہٰذا آپ بکنگ کینسل کردیں اور میری رقم مجھے واپس کر دیں